وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کون جی آپ کی بات شاہد سے ہی ہو رہی ہے ہاں

ہاں تو بہت اچھی جگہ آپ نے فون کیا ہے اور ہمارے یہاں ہر طرح کا پھول ملتا ہے اور بہترین دام میں ملتا ہے اور سستے دام میں ملتا ہے اچھی کوالٹی کا پھول رہے گا دام بھی سستا رہے گا اور ماشاء اللہ ہر جگہ کے لوگ لے جاتے ہیں جو ایک مرتبہ لے کے جاتے ہیں بار بار لے کر جاتے ہیں تو اسی لیے آپ کو جتنا چاہیے اس کو آپ لکھ کے سینڈ کر دیجیے اسی حساب سے اس کا دام لکھ دیا جائے گا اس کی جمع تو وہی ہے ڈھائی سو روپیے کلو پڑے گے پھول

چمیلی جو لوگ زیادہ اور ایک کلو میں لیں گے تو ان کے لیے بالکل اور دام گھٹ جائے گا دو سو روپیے لگ جائے گا ہاں بس آپ جس دن لے جانا چاہیں اس سے ایک دن پہلے یا ایک گھنٹہ پہلے ہم کو بتا دیں اب بالکل آپ آڈر ہماری وہ جو فیسلٹی ہے وہ ڈلیوری والی ہوم ڈلیوری والی جو سسٹم ہے اگر آپ گھر تک منگوانا چاہتے ہیں تو گھر تک بھی پہنچ جائے گا آپ کی ارے تو بھائی اس کے لیے آپ بکنگ کرائیے مطمئن رہیے انشاء اللہ کچھ نہیں ہوگا اور صحیح صحیح یہ پھول آپ کے گھر تک صحیح وقت پر پہنچ جائے گا ہاں ٹھیک السّلام علیکم وعلیکم السّلام